हाँ जी बोलिए गुड मॉर्निंग अच्छा कौन सा चाहिए था आपको अच्छा हाँ ठीक है मिल जाएगा आपको एक साल की वारंटी रहेगी उसमें अगर एक साल के अंदर कुछ खराब होता है तो आपको रिपेयर करके आपको फिर से दिया जाएगा हाँ बहुत अच्छा चलेगा आपको एच पी का बहुत ही अच्छा मॉडल आया है अभी नया आपको बहुत ही कम प्राइस पर मिलेगा जहाँ तक की पचहत्तर तक का आपको मिल जाएगा जैसे अगर आपको चाहिए है तो और भी है हमारे पास और भी ज़्यादा ब्रांड के और भी है और आप को यदि दूसरा चाहिए हो तो अगर ज़्यादा प्राइस वाला चाहिए तो आपको वो भी मिलेगा स्टार्टिंग आपको पचहत्तर से रहेगा हाँ पचहत्तर हज़ार के समथिंग आएगा आपका और यदि आपको हाँ और भी है डेल डाइर डेल का है एक हाँ कलर तो आपको एक ब्लैक ही मिलेगा जहाँ तक ब्लैक कलर हाँ वही ज़्यादा अच्छा लगता है और आपको यदि ऐसे मंथली पेमेंट करना है तो उसकी भी है हमारे यहाँ ये वैसे आपको हाँ हाँ वो आपको दस हज़ार तक की बन जाएगी दस हज़ार आपको मंथली पे करने रहेंगे उसपे थोड़ा नहीं उससे कम का नहीं हो पाएगा हाँ ठीक है